हिन्दी के बारे में जैसा हम जानते हैं हिन्दी में ही एक अपनापन है जो कि हमारे बीच अगर कोई बात कर रहा है अगर हिन्दी में बात करे तो एक अपना सा लगता है जैसे हम लोग विदेशों में गए घूमने के लिए अगर वहाँ कोई भारतीय अगर हिन्दी में बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारा जो भाषा हिन्दी है वो विश्व अथवा विदेशों में भी काफ़ी चर्चित में है क्योंकि हिन्दी को हम जितना बढ़ावा देंगे उतना ही हमारे भारत को समझ लीजिए बढ़ावा मिलेगा क्योंकि हिन्दी एक भारत देशों में राज भाषा के रूप में है और हिन्दी के जानने वाले और पहचानने वाले भी काफ़ी लोग हैं और हिन्दी हमारे लिए एक जननी है जो कि हम को बताती है कि हम भारत से हैं हिन्दी को हम प्रयास भी कर रहे हैं विदेशों में और ज़्यादा इसको प्रचलित करने का क्योंकि अगर हिन्दी है तो हम लोग हैं और जैसे हमारे दक्षिण भारत में काफ़ी लोग हिन्दी बोलते हैं और हिन्दी बोलना भी चाहिए क्योंकि हिन्दी हमें पहचान कराती है दूसरों के साथ और हिन्दी में जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिन्दी ही एक बताती है हमारे कल्चर को संस्कृति को क्योंकि पुरानी चीज़ें जो हिन्दी से ही निकली है और हमारे बड़े बुज़ुर्ग वो भी हिन्दी के लिए बहुत सजग रहते हैं क्योंकि वो और किसी भाषा में और रुचि नहीं रखते हैं हिन्दी ही उनको अच्छा बनाती है और हिन्दी को ही अच्छा ले जाने का प्रयास करते हैं और हमारे बहुत सारे इतिहासकार हिन्दी के बारे में बहुत अच्छा कुछ कह गए हैं जो कि और आगे भी चलता रहेगा इसे आगे बढ़ाने के लिए